مجھے ناول آنگن جو کہ خدیجہ مستور کا ایک بہترین ناول ہے اُس نے مجھے بہت حیرت انگیز میں مطلب فکر میں ڈال دیا یہ ناول اتنا بہترین ہے اتنا اچھا ہے اور جامد ہے جس میں اُنہوں نے ہند و پاک کے دو مطلب جو تقسیم تھی اُس اُس کے پورے نقشہ اُنہوں نے کھینچا ہے کہ اُس وقت حالات کیسے تھے لوگ کیا سوچ رہے تھے لوگ مطلب کیا چاہتے تھے یہ ساری چیزیں اُنہوں نے کیا کیا اُس کی سماجی سیاسی اقتصادی بحران کو دکھانے کی کوشش کی ہے ناول میں حقیقی گھریلو جو زندگی ہوتی ہے اُس کی تصویر اُنہوں نے کھینچی ہے اور یہ کہانی گرچہ ایک آنگن کی نہیں ہے بلکہ ہر گھر کے آنگن کی کہانی تھی اِس میں مسلم معاشرے میں آئے بحران و تنزل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے اور یہ کہانی جو ہے کہ فلش بیک سے شروع ہوتی ہے اور اِس میں جو کردار ہے وہ بہت ہی بہترین کردار ہے اور اتنی اچھی کردار ہیں کہ پڑھ کر کے اُن سے عجیب سی اُنثیت ہو جاتی ہے اور ختم کرنے کا انسان نام نہیں لیتا اور جب میں نے ناول پڑھنا اسٹاٹ کیا تھا تو میں لگاتار نان اسٹاپ اِسے پڑھتی گئی رات سے میں نے شروع کیا اور میں پڑھتی گئی اور اِس میں اتنی دلچسپی پیدا کر دی ایک کاری کی خصوصی ایک لکھنے والے یعنی مُصنف کی ایک پہ خصوصیات ہوتی ہے کہ وہ کاری کو اتنا باندھ لے یعنی پڑھنے میں کہ وہ اُس سے باہر نہ نکل سکے اتنا خدیجہ مستور کا یہ ناول آنگن اِس پر مووی بھی بن چُکی ہے اِس پر ڈراما بھی بن چُکا ہے تو یہ بہترین اچھا اور اِس کا جو کردار ہے اسرار میاں وہ بچارے اتنے معصوم کردار ہیں کہ ملب ہمارے معاشرے میں جو ناجائز اولاد ہوتی ہیں لوگ اُن کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے یعنی اُن کی کوئی اہمیت اُن کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے یہ اُن کے رہنے یا نہ رہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ جو طعنے تشنے دیتے وہ الگ ہے لیکن وہ کرادر اتنا معصوم اور اتنا جامد ہے کہ اُس پہ ترس آتا ہے پڑھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ کیا اِس دُنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں اُن کے ساتھ ایسا بھی مطلب کیا جاتا ہے لوگ کتنے بھی پڑھ لکھ لیں لیکن لوگوں کے نظریہ نہیں بدلتے ہیں تو اُس چیز کو اُنہوں نے اِس میں شامل کیا ہے اور بتایا ہے کہ لوگ کیسے تھے اور کیا سوچتے تھے یہ سب اُس زمانے میں رائج تو تھا لیکن تب بھی لوگ وہ حق نہیں دیتے تھے جو ایک اولاد کی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں اُنہوں نے اپنی اِس ناول میں پیش کیا اور مجھے بہت اچھا بہترین ناول لگا کیونکہ میں اِسے بیک وقت مسلسل پڑھتی گئی اور اِس اِس بک نے مجھے حیرت انگیزی میں ڈال دیا اور رہی بات میں کسی بک کلب میں تو نہیں گئی ہاں لائبریریز میں گئی ہوں وہاں پہ بک میں نے دیکھی ہیں طرح طرح کی